नोंथाङा बांगाल दावरावनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना ए जोङो गोदो बांगाल दावरावआव बिदिनो जों सिख्ला समावबो एसे नुबोदों बांगाल दावरावखौ मानो होनोब्ला बांगाल दावरावआव बिदिनो ओरैबो ओरैबो बांगालजों बुंफबनाय जोंना बिमा बिफानि न'आवबो बांगाल खाथि खाथि नालाय जोङो बांगालफोर होनो फैबा बिदिनो हाग्रा बंग्रा एखमबा सोरनिबा न'आव ज' ज' थानानै उन्दुबाय एखमबा सोरनिबा गय बारिफ्राव सानफ्राव थाखोमालाबायबाय बेबायदिनो जोङो थाबोनानै इसोरनि अननायाव थैआखै जेबो जायाखै आरो आरो बेफोरबायदिनो जोङो थाखोमा खारखोमायैनो जोङो थांनानै थाबोदों आरो दाबो जोंङो हाबा जानानैबो बांगाल दावरावखौ लोगो मोननायाव फिसा फिसौ बिदिनो बे समावबो बिदिनो एखमबा न' सिङाव हौवा हौवाफ्रा लामायाव देवथि नेबाबो बिमा बिमाया फिसाफोरखौ गोबाथुम गोबाथुमै जोङो फिसाफोरखौ लानानै न' सिङाव दर फांथेनानै थालाबायबोनाय आरो सानफ्रावबो ओरै ज' ओरै ज' थानाय जाहाथे बांगालफ्रा होनो फैयोब्ला जोङो फिसाफोरखौ बासायनो थाखाय लामा नागिरनायाव ज' ज' थानानै एसे फिसाफोरखौ बेफोरबायदियैनो जोङो माबाबोदों आरो फेदेरबोदों बे रोखोमैनो जोङो फिसाफोरखौ फेदेरबोनानै जोङो दा थांनानै दङ आरो इसोरनि अननायाव जेबो जायाखै जाबायदां